हेल्ल' औ बे बिजिनिनि भेजिटेरियानमोन ना ए नै आं एसे मैगंफोरनि दामखौ सोंहरनो नागिरदोंमोन माने मैगंफोरालाय लायनांगौ दंमोन नालाय दामफोरा बे दाम बारा जाना दङ ना

औ औ औ माने आंनोबो एसे मैगं गोबां नांगौमोन आरो आं एसे बिदिनो बेफारि नालाय मैगं बिदिनो टमेट' नांगौ ओमफ्राय बान्दा कबि फुल कबि आलु बेफोरखौ दामफोरा बेसे बेसे थांखो के जि आलु कबिफोरा ओ औ औ

औ एसे औ आं माने गोबां लाखागोन नालाय लायबाथाय बिदिखायनो एसे दिसकाउन्टफोराव होदो आरो औ लांनायाथ' बुरजा लांखागोन आङो मैगङा दा जोबजोबखाबाय नालाय अखा हानायजों माजोंनो नै मैगंफोराबो थाब थाब सेवलाबायोना ओंखायनो औ औ औ जायखिजाया आङो औ गाबोन गाबोनफोर थांनो नागिरदोंमोन थांनाया औ औ औ औ नोंनावनो लायबाय औ लायबाय थाखायो नोंनावनो एसे खम समाव होदो आरो जोंहाबो ओरै फानफिननांगौ जायो दामआ मायाव होनो मायाव मानो जायोना

औ औ नोंनावनो फ'न खालामग्रोगोन आं औ औ दे होनबा बिदिनो जाबाय दे औ औ दे